ड्रॉइंग करण में मुश्किलु थोरी ईंदी आहे पर उन खे निपटाइण जे बि ट्रिक अची वई आहे सभिनि खां पहिले त मतिलबु ड्रॉइंग करण लाइ मां इलाही सारा स्टैचुस बि ठाहियां आहिनि और ॾिसी करे मां मतिलबु उन खे कॉपी करे पाईंदी आहियां ॾिसी करे मां मतिलबु उन खे सुठी सां ड्रॉइंग करे पाईंदी आहियां और थोरी घणी दिक़त ईंदी बि आहे त मां उन खे मैनेज करण जी कोशिशि कंदी आहे ऐं सुठा सुठा स्टैचुस मतिलबु फेस ऐं फेस ॾिसी करे बि मां सुठी सां फेस उहो ठाहे वठंदी आहियां और उन में अगरि कोई प्रॉब्लम ईंदी आहे त उन खे मतिलबु फेस करण जी उहो पंहिंजी वई आहे कोई उन में दिक़त न थींदी आहे और पैंसिल सां स्कैच ठाहे करे और उन खां पोइ उन में कलरिंग वग़ैरह करे करे कोई मतिलबु उन में प्रॉब्लम न ईंदी आहे और करे करे थोरी हैबिट बि पइजी वेंदी आहे जानवरनि जा बि स्टैचुस मां मतिलबु ठाहे वठंदी आहियां ॾिसी करे और कोई बि मतिलबु बुक में बि मां मतिलबु ॾिसी करे स्कैच करे वठंदी आहियां काफ़ी सारी सिनरीज़ वग़ैरह मां ठाहियूं आहिनि नदी जी और उन जी सुठे सुठी नमूने मां मतिलबु उहो कोशिशि कंदी आहे की ठाहे वठां